गाबोन माइखो फानहैयोबो थेला भारा लानानै फानहैनोसै नामा दस मन सनिबार बारायाव लांनिसै बै टाटा मबेलाव लांनिसै दस मन नोंहालाय दे जागोन दे गारिखौ सानैजों भारा लादो लांनिसै भारा लानानै लांनिसै होद हाया थाथा मबेल नांगोन आं थाथा मबेलखौ दा रायलायहैनोसै बे सयस' माथो दाम मोननो बेलाय माइ बोरायखौलाय आंना हालधरम ए होमबा नोंना मोजांसिन आंना माइ बोराइ दामा मिलायगोनब्रा बेखौ नलबारि हाथायाव लाङोना बेयाव सुनिबार हाथायावनो फानो गारि भारा लाना थांनोसै गारियाव दैखांनानै गारिखौ दा लायगोन सोंनाय माने महलदारफोरनाव सोंबानो मिथिगोन हाथायाव सोंबानो मिथियो ओइ रेटखौ महलदारफोरनाव सोंबानो रेटखौ मिथिजोबगोन जों ओइ माबा मोसौ मासे बायनोलां मोसौ बायनो आं मोसौ हालुवा मासे बायनो आं मासेल'सो दं नालाय लोगो नांगोनना हालेवनायाव जुरिनायाव जाया मासेजों बोरै हालेवजानो ओंखायनो मासे बायदेरनानै फेदेरनानै खालमासि हालेवनोसै आरो आं गारिया गारिया माबानिखौ लांनिसै उजिरनिखौ गाबोन रायज्लायनसैना दोन्दो